میں اپنی ملازمت اور کیریئر کے مستقبل کے لیے اچھا مطلب ورک تلاش کر رہا ہوں جس سے مجھے بہت ساری انکم حاصل ہو محنت کا بھی کام رہے تو بھی چلے گا اور ویسے تو انڈسٹریل انڈسٹریل یہاں پہ ہمارے جو سٹی ہے انڈسٹریل سٹی ہے یہاں پہ کچھ ایسا بڑا تلاش کرنے کا کوئی ریزن وہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ بڑا کیا جائے کیونکہ یہ سٹی جو ہے بہت غریب لوگ کا ہے غریب طبقے کو ہے مڈل کلاس لوگ بھی یہاں پہ ہے لیکن غریب طبقہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہم بہترین اپنا کیریئر اور مستقبل کے بارے میں اتنا خاص کچھ ایسا سوچ نہیں سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو یہاں پہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اگر بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جو اپنا کیریئر بنانے کے لیے اپنا مستقبل اچھا دیکھنے کے لیے وہ فورین جاتے ہیں

اچھے طریقے سے تاکہ ان کو مطلب فائنینشیلی کوئی مطلب ان کو دقت نہ آئے